हेलो हेलो तुमी आपटे भटजी उलयता भटजी हांव द्रुव उलयता काल सांजचो हांव तुमच्या घरा येवन निरोप दिवन गेल्लो तुमकां कळ्ळां आसतले पुजा आहली हय हय पुजा आसली हनुमान जयंतीची पुजा आसली भटजी तुमी वार्षिक करतात न्हू आमची पुजा सो ह्या वर्साय जातले न्हू तुमकां करपाक होय भटजी आनी भटजी आमकां कितें सामान लागतले फुलां पुजेचे कितेंय सामान बी आसा न्हू तें मात्शे तुमी आमकां बरोवन दिता बरें भटजी बरें भटजी आमची न्हू सकाळीं फुडे काकड आरती जातली आनी मागीर आमी पुजाक पुजेक सुरवात करया एकदा पुजा जाली न्हू काय दनपारचो म्हाप्रसाद आसतलो आनी म्हाप्रसाद बी जातकूच सुशेगाद सांजची आमी पालखी काडटली तुमी भटजी सकाळी फुडे संक येयल्यार जाता म्हणजे तेज्या पयली आमी आमचे सगळे रेडी करून दवरता तुमकांय मागीर सगळे बेगीन करपाक गावतले न्हू मागीर गडबड जावची ना होय होय भटजी आनी आमच्या कमिटीन आमी चिंतलेले कितें राम आनी हनुमान कशें आसले गुरू शिश्य तो कसो आपलो ताका गुरू मानतालो ह्या कारणां खातीर आमच्या जी आजू बाजूक गवरमेंट स्कुलां आसा आमची प्रायवेट स्कुलां आसा हितूरसून एक गुरू आनी एक शिश्य एक गुरू आनी एक शिश्य तेंचो लायक एक स्टूडंटाक घेवन तेंच्या हस्ते एक ल्हान होम घालून तांकां कितें आर्शिवाद मेळटा तसो कितें करपाचो हो भटजी तुमी आमकां मात्शे तितून हेल्प करतले न्हू भटजी हां आनी भटजी आमकां अदमासान कितले नाल्ल लागतले आख्खया पुजेक आतां हय भटजी सारके आमकां कळटले पय तशें कित्याक आमकां कोण एक डोनेट करपाचे आसा तो दिवपाचो आसा आपल्या भाटांतले हाडून तो विचारतालो आमकां देवळाक आपूण दिता कितके जाय ते सो मागीर म्हाका एकदां म्हाका तें बरोवन दिले न्हू सामान काय मागीर हांव ते तेंचे कडेन व्हरता बरे भटजी बरें तशें काय ना तुमी सुशागाद करा तशें कांय ना पूण एकदा गावल्यार म्हाका मागीर हांव तेंका धाडटा हय भटजी बरें आनी मात्सो तो दीस आमच्या खातीर तो दवरात हां बरें भटजी हां बरें भटजी बाय थँक्यू